हम जो हैं कि घर में खाने बनाने के लिए जबकि घर में खाना बनाते हैं तो आदमी बोलता है कि किसी के हमारे मन से आज खाना बना दीजिए तो मैं आदमी के ना पसंद के खाना बनाती हूँ जब पसंद के खाना बनाती हूँ तो जो बोलता है कि आज बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आज मेरे पसंद के खाना बनाइए मैं उसको खाना बनाती हूँ जबकि एक बार मैंने खाना बनाया जबकि मटर पनीर मैं बाज़ार गई बाज़ार से खास और क्या है कि पनीर खरीदा मटर खरीदा मसाले खरीद कर ले कर आया उसको पनीर को बनाया कैसे कि पहले के चूल्हे में कढ़ाई धर दिया तो उसमें तेल डाल दिया तेल डालने के बाद में उसको छान लेती हूँ जब छानने के बाद में यह क्या है कि मसाला डालती हूँ मसाला डाल कर उसमें भूज लेती हूँ जब अच्छे से हो जाता है तो उसमें पनीर मटर सब्जी सब सारा टमाटर उमाटर डाल देती हूँ जब वह हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में पसंद आती है जबकि वह खाना हो जाता है तो बोलते हैं कि ज मम्मी मेरे आज पसंद के लिए खाना बनाइए जब मैं खाना बनाया तो वह खाने के लिए बच्चे सब बोल दिया और उसके बाद दूसरे दिन मैं बनाया कि पूड़ी सब्ज़ी जब पूड़ी सब्ज़ी बनाया तो वह क्या बोला कि मम्मी आज खाना तो अच्छा बना है मेरे आदमी ने बोला कि हाँ सुपर खाना बना है जब खाने में के लिए लिए वे लोग खा लिए तो बोलते हैं कि सही है अच्छा खाना है जब खाना बन जाता है तो उसमें उसके दूसरे दिन बाद क्या है कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाया जब बन गया तो खाने लिए अच्छे भी होता है खाने बोलते है कि माँ खाना तो अच्छे बनाते हो जबकि वह खाने में अच्छा लगता है सब बच्चे सब अच्छे लगते हैं वे लोगो खाने के लिए अच्छे घर में एक एक काम सारा सब सपेट समाप्त कर लेती हूँ तो खाने के लिए खाना खाती हूँ और क्या